हाँ बोलो

तो मैम बच्चों ने भी छुट्टी इतनी मारी है इसमें सारी हमारी ग़लती थोड़ी है हाँ तो अब बच्चे ही नहीं पढ़ें हैं बच्चों ने इतनी छुट्टी मारी है आए ही नहीं हैं और सर इस बार तो कौपी भी उतनी इस्ट्रीकटली चेकिंग की है इतनी लिबरल उतनी इजी कौपी चेक की है

सुनना तो है नहीं मेरी तो अभी कोई बात नहीं हुई है बाक़ी ख़राब है सभी का एक से ही ऐसी ही हाल है बाकी का भी यही हाल है इभेन कोस ही कम्पीट कुछ के तो पूरा ही हो गया है मेरी सैड से कोर्स तो पूरे हो गएं कुछ टीचर्स ने तो कोर्स तक कंप्लीट नहीं करा है अभी हाँ वही अपनी सैड से तो कोई ग़लती नहीं है ठीक है